साफाद दङ दा आंनो बुरजा नांथारगौमोनहाय माबा हाबा दङ साफादखौ जि बुरजा नांगौ साफादखौ माजफाद माजफाद बुरजा नांगौ आंनो दस केजिसो दामालाय बेसे दामा बेसे आयु गिलु बालु खमायदो बाल खमायदो बाल एसे मा बेसेबां खमायगोन ए दे दायो लायगोन एसे गोबांयै खमायदो बाल इसे बुरजायैनो खमायदो आं बुरजा लायगोन नालाय ए आंखौ नेथ' बाल आंखौ नेथ' औ इसे देरि जालांगोन मटर गारिनि खोथा दङना आंबो गोजाननि जाबायना आंनो नांथारगौ साफादखौ मथर गारिखौबा मोनस्लाबोना मोनस्लाबा आं मथर नेदों मथर मोननो थांला बिसोरबो हाथायाव दंहैजोबो दे दायो लायनोसै दोनथ'नोसै